हिकु मिनट ॿुधो न भैया मूंखे न ख़ाली तव्हां ॿुधाए सघंदा आहियो असांखे पहुचण में घणी देर लॻंदी क्योकि असां अधु कलाक खां हिन ट्रैफ़िक में फसियल आहियूं ऐं मूंखे हेॾी देर थी थिए मूंखे न अर्जेंट किथे वञिणो आहे हॉस्पिटल वञिणो आहे मुंहिंजो कोई एडमिट आहे त तव्हां ॿुधायो न ख़ाली मूंखे घणी देर लॻंदी या त अगरि तव्हांखे लॻे थो कि जाम ई देर लॻंदी त असां ॿिएं काए रस्ते सां हली सघंदा आहियूं छा छाकाणि त हुन खे टाइम ते हिकदमि दवाऊं ऐं मूंखे रोटी पहुचाइणी आहे हुन मूंखे अधु कलाकु थी वियो आहे ऐं डॉक्टर जाम चिलाईंदो क्योकि हुनखे हिकदमि टाइम ते सभु कुझु ॾियणो आहे त तव्हां हिकु दफ़ो ॾिसो न त तव्हां हेॾे हेॾो रस्तो वठी हलो या त जेको जल्दी मूंखे हुते पहुचाए त मां हुननि खे टाइम सां दवाऊं ऐं रोटी ॾेई सघां